स्पैसफिकली कुसै इवैंट दी गल्ल करां तां में अपनी जिंदगी च इक मेला जेह्ड़ा ऐ संकरी संकरी देवता मेला आखेआ जंदा ऐ बहुत बड़ा मेला होंदा ऐ उधमपुर दा कोई पचुंजा किलोमीटर दूर ऐ संकरी देवता मेला आखेआ जंदा ऐ एह् पंचैरी आह्ले स्टेशन दा कोई पंदरां किलोमीटर दूर ऐ जि'यां में पैह्लैं बी गल्ल कीती ही कि पंचैरी स्टेशन जेह्ड़ा

इक बार अटैंड कीता हा ते मिगी बड़ा गै बहुत ज्यादा अच्छा लग्गेआ हा इक हिल स्टेशन ऐ बिल्कुल प्हाड़ी दे उप्पर इक जगह ऐ होर इत्थै आखदे न कि जेह्कियां पुरानियां लोक सुनांदे न क्यूंकि इक संकरी संकरी देवता होंदे हे उन्नै देव हुंदा इक मंदर ऐ होर उत्थै जेह्ड़ा हर साल हर साल सितंबर बिच ओह् मेला लगदा ऐ में इक बार मौका मिलेआ लाईफ च क्यूंकि इन्ना ज़्यादा टाईम नीं होंदा ऐ इक बार अगर फ्रैंड़ कन्नै इक छोटा जेहा ट्रिप बनेआ ते उत्थै जाने दा मौका मिलेआ हा क्यूंकि एह् में मैहसूस कीता कि इक बहुत अच्छी जगाह् ऐ मतलब हिल स्टेशन ऐ ते अगर सितंबर बिच बी तुस उत्थै जाओ ते अगर बारिश बगैरा लग्गी जा तां जैकट तक पाने दी मतलब गर्म कपड़े पाने दी जरूरत पौंदी ऐ इन्नी ज्यादा हाईट पर जगह ऐ होर हिल स्टेशन ऐ अगर गल्ल करचै बड़ा बड़्ड़ा इवैंट हुंदा बड़ा बड़्ड़ा मेला होंदा उत्थै काफी ज्यादै उधमपूर ड़िस्ट्रिक्ट दे आलमोस्ट उधमपूर ड़िस्ट्रिक्ट दे बड़े बड़े मिनिस्टर बगैरा पाॅलिटशन दी गल्ल करचै ओह् उस मेले गी अटैंड़ करदे न ओह्दे अलावा सिंगर दी गल्ल करचै ते सिंगर ' बी जि'यां वर्षा जम्वाल होर होईयां जि'यां सर्स भारती रमालो राम एण्ड़ पार्टी उस मेले बिच जंदे न होर उत्थै अपनी पर्फोमेंस बगैरा दिंदे न बहुत अच्छी जगह ऐ में क्यूंकि बहुत अच्छा मतलब कि मिगी ते अच्छा गै लग्गेआ क्यूंकि होर बी गेआ में होर बी केईं इवेंट जेह्ड़े मेले दिक्खे इवेंट दिक्खे अटैंड़ कीते लेकिन ओह् जेह्की ओह् जेह्की ओह् जेह्का उत्थै इवैंट होंदा हर साल ओह् मिगी अज्ज तक सब तों अच्छा लग्गेआ